कातिक पबनीमे खरना होइ छै आओर दू दिना पबनी होइ छै जाइ छै घाटपर आरो नारियल कीनय छै सन्तरा कीनय छै सेब कीनय छै आओर केतारी कीनय छै पूजाके सामान लै छै आओर नेबो कीनल जाइ छै सन्तरा सेब अनार इसब कीनय छै तए पबनी खरना होइ छै खरनामे चिन्नी पूड़ी सोहारी बनय छै खरना दिना खीरपूड़ी बाल बच्चा खाइ पीयै छै पबनीमे आओर होलीमे होली मनायल जाइ छै पूआ पूड़ी कचरी उसब बनय छै बाल बच्चाके गँजी उँजी आखर कीन कऽ दिय पड़य छै होलीमे बाल बच्चाके अखरो गँजी उँजी बाल बच्चाके दै छियै होली खेललकै रङ्ग किनाइ छै फुचकारी लै छै तब बाल बच्चा खेलय छै ओइमे लए के

सबकिछु लए कऽ खेलय छै एत्ते फुचकारी आर रङ्गआर लए कऽ खेलय छै कातिक पबनीमे होइ छै पूजापाठ दू दिना मनायल जाइ छै पबनी एक दिना खरना

इएह सब होइ छै फल केतारी सेब संतरा इसब कीनल जाइ छै आओर एहि के बाद आरो आओर नारियल आरो संतरा इएह सब कीनय छियै पबनी मनायल जाइ छै होलीमे मनायल जाइ छै दीपावली मनायल जाइ छै तऽ फटक्का छुरछुरिया घर कोइ इसब बनायल जाइ छै तब दीवाली मनायल जाइ छै भात दालि पापड़ तिलौड़ी इसब खेनाइ होइ छै ओइदिना होली अथी दीप दीपावली दिना आओर फटक्का हुक्कापाती इसब दीप जलय छै इएह दीवाली मनायल जाइ छै आओर होलीमे मनायल जाइ छै ओइमे रङ्ग रङ्ग कीनल जाइ छै बाल बच्चाके रङ्ग कीन कए दै छै पूआ पूड़ी पकइ छै कचरी पकइ छै पूड़ी पकइ छै एक आरो टिकड़ी बनय छै आओर पूआ पूड़ी बनय छै निमकी बनय छै होलीमे कातिक पबनीमे तऽ हाथ उठबय जाइ हइ तऽ ओकर दू दिना होइ छै सँझुका अर्घ उहाँ अबय छै पण्डितजी आर तब आर पूजा बनय होइ छै छैठ मायमे तऽ पण्डितजी आबय छै पूछताछ करय छै पण्डितजी पूजापाठ होइ छै लोकके उठबय छै सूर्य उगि जाइ छै तब जाकऽ जल चढ़बय छै आओर सँझुका अर्घमे सूर्य डुबि जाइ छै तब जाकऽ सूर्यके तनिक अथी रहय छै तऽ पानि पानि दै हइ जल आगे चल इएह सब करय छियै आओर होलीमे तब कपड़ा लत्ता आकर कीनय छै सबलए चलय छै होली त्योहार सब दिन नहि छै होलीमे गँजी उँजी कीनय छै बच्चाके लिये होली मनायल जाइ छै आओर काली पूजामे इसब कीनल जाइ छै होली कालीपू जा मनायल जाइ छै कपड़ा लत्ता कीनय छै बाल बच्चाके लिये तऽ मेला उला देखय उखय इसब जाइ छै सब बाल बच्चा जाइ छियै तऽ होटलमे बैठके खाइपीयै छै